हेल' औ हा औ औ औ खोनादों ओं दे हा मा नांगौ नोंनोलाय आ दंजोबो गासिबो बान्दा खबिआ फनसास थाखा

लाफाया बिसथाखा मुथा लाया बिसथाखा मुथा औ औ औ मा नांगौ दंजोबो उम औ औ दे फै मा नांगौ दंजोबो सामब्राम दं आलु दं फान्थाव दं गाससिबो दंजोबो मैगं फानग्रा नालाय औ मैगं फानग्रा नालाय लाजोबो आङो लाय गोथां दङ बिस थाखा मुथा बिबो औ औ फैगासिनो फै दङ सानसे थाखायो

सानसे थायो आं दङ बेसरबो दं बेसर आ दस थाखा मुथा

मा नांगौ दंजोबो आंनाव दस थाखा मुथा

फै माखौ नांगौ लानो हागोन नोङो कासट'मारा फैआब्ला बोरै खमायनायखौ बुंनांगौ आंलाय कासट'माराथ' फैनांगोन ना नोंहा फनजोंसो कनटेक्ट खालामबाय फैनानै नायफैदो नायनानैसो दामा दामि जागोन दा

औ दे फैग्रो माबा मोनसे जागोन बियो औ मा भेराइटिसनि मैगं दं आंनाव माखौ नांगौ थाजा थाजा जोब